म्हाका धार्मीक गितां खूब आवडटा धार्मीक गितां म्हणचे जश्यो आमच्यो आरती आसता किंवां आमच्यो ज्यो प्रेयर आमी करतात सगळ्यो त्यो म्हाका खूब आवडटा धार्मीक आमच्योच अश्यो न्हय बट कांय कांय अश्यो क्रिस्चन्सांच्यो सुद्दां प्रेयर्ज आसतात जावं तांचीं गितां आसता धार्मीक ती सुद्दां खूब बरीं आसता आनी खूब मिनींगफूल आसता तशीं आमच्यो कोंकणी आरती ज्यो आसता ज्यो आमी चवथीक म्हणटा जावं दिवाळेक सगळ्यो गणपतीच्यो आसूं ना जाल्यार देवीच्यो आरती आसूं देवाच्यो म्हादेवाच्यो सगळ्यां देवाच्यो आरती आसता त्यो खूब मिनिंगफूल आसता आनी त्यो म्हाका खूब आवडटा त्यो जेन्ना आयकता तेन्ना मन खूब प्रफुलीत जाता आनी जावं घरांत वातावरण सुद्दां खूब बरें उरता जावं अश्योच हिंदी सुद्दां ज्यो आरती आसता त्यो खूब आवडटा आनी कोंकणी सुद्दां खूब पदां आसता किंवां मराठी सुद्दां खूब पदां आसता गितां आसता तीं खूब बरीं आसता आनी धार्मीक जीं आसता तीं सारकीं मनाक लागतात पदां जावं गितां आनी इव्हन कविता सुद्दां थोड्यो कोण कोण बरयल्ल्यो आसता त्यो कविता सुद्दां इतल्यो बऱ्यो आसता धर्माचेर किंवां देवांचेर सो त्यो खूब आवडटा म्हाका आनी त्यो चड आवडपाक कारण म्हणजे मन शांत जाता मन तुजें केन्नाच अस्थीर उरना सदां स्थीरता येता मनाक जेन्ना धर्मीक गितां किंवां आरती किंवां पोयमी जेन्ना आमी आयकता तेन्ना खूब मनांत स्थीरता उरता आनी मन चंचल जायना लक्ष तुजें बरें जाता लक्ष लागता